हलो हलो तव्हां महादेव रेस्टोरंट हलो तव्हां महादेव रेस्टोरंट मां डिम्पल शेफ़ था ॻाल्हायो मां पुणे खां भारती पेई ॻाल्हायां मां आहे हा न पूर्णिमा जे ॾींहुं तव्हांजे रेस्टोरंट में आई हुअसि उहो छा मुंहिंजे न अजमेर आयल हुअसि ॿ टे ॾींहुं पहिरीं ऐं न मुंहिंजे रिश्तेदार मूंखे ॿुधायो तव्हांजे रेस्टोरंट बाबत त भई हा न तव्हांजे हिते सिंधी खाधो ॾाढो सुठो मिलंदो आहे

हा हा मां पोइ जी जी जी

हा खाधो सुठो हुओ मां हुते बिहनि जी भाॼी घुराई हुई ऑडर कई हुई हुते त मूंखे बिहनि जी भाॼी मूंखे ऐं मुंहिंजे परिवार खे ॾाढी सुठी लॻी हुनजी दाॻ ब ॾाढी सुठी हुई ऐं तमामु टेस्ट सुठो हुओ हा मु मूंखे तव्हांजो पापड़ घणेई वणियो हू मिर्चनि वारा पापड़ तव्हां इहो खुदि ठाहींदा आहियो या ब ॿाहिरां घुराईंदा आहियो हा तव्हां होटल में पाणि ई ठाहींदा आहियो तमामु सुठो हुओ तमामु मां अहिड़ा पापड़ कॾहिं किथे कान खाधा जी जी हा उहो बि मूंखे खाधे में उहा थोरी मतलबु साई भाॼी जेका हुई हुन में छा तव्हांखे कीअं लॻो त कीअं ठही हूंदी तव्हां थूम तव्हां थूम जो तड़को कान ॾिनो हा थूम जो तड़को हुजे आहे न त थोरो सुठो लॻे आहे या मतलबु महिक ई कान पेई अचे ऐं हुन ऐं हुनजी सर्विसिंग बि मुखे घणी वणी कान छो जो हुन मतलबु हुन में न कचे सिरी हुई त मूंखे उहा घटि वणी हा हा न हुन ते त तव्हांखे न थूम जो थोड़ो तड़को ॾियो हा ऐं हुन जी हुनखे न तव्हां मतलबु सुठे बाउल में विझी प पेश कयो मतलबु माण्हू वटि आणयो हुन जे साम्हू रखो त मतलबु उहो थोरो वणे हुनखे न मतलबु ऐं आहिनि मां आहे न हुते कुहर बि कुहर बि ऑडर कया हुआ

कुहर मूंखे सुठा लॻा तमामु सुठा ऐं मुंहिंजे परिवार खे बि इहा कुहर वणया

हा

हम्म न न मूंखे न मूंखे न तांहिरी बि असां ऑडर कई हुई त मूंखे न मुंहिंजे भाउ पे चयो त भई तांहिरी घणेई मिठी हुई हा तांहिरी में मिठास घणेई हुई हा न तांहिरीअ जो कलर बि हा न फिको हुओ असांखे तांहिरी

हम्म छो तव्हांजे हलो हा अच्छा अच्छा उहो छा नेटवर्क प्रोब्लम थी थी सघे अच्छा ऐं तव्हांजे रेस्टोरंट जो मतलबु मेन्यू में ॿियो छा छा उहो हा अच्छा अच्छा

ऐं ऐं असां न तव्हांजो बूंदी वारो रायतो बि ऑडर कयो मूंखे यादि आयो त मां बूंदी वारो रायतो बि ऑडर कयो हुओ तव्हांजे बूंदी वारे रायते में त छा ॿिया मसाला विझंदा आयो छा अच्छा तव्हीं खुदि ठाहींदा आहियो अच्छा न न तमामु सुठो टेस्ट तमामु सुठो स्वादि पेई आयो हुन में ऐं न हुन रायते में मतलबु उहा म मतलबु बूंदी बि तमामु सुठी हुई ऐं खाइण में म मज़ो पियो आयो हम्म हिकदमि सुठी रोटी अच्छा अच्छा अच्छा न न मां जॾहिं पोइ अजमेर ईंदसि न त पोइ वरी तव्हांजी होटल ते न मां विज़िट कंदसि मां ईंदसि ऐं ॿियो ॿिया बि सिंधी सिंधो खा सिंधी खाधो आ जेको उहो मां ट्राय कंदसि ऐं मां आहे न ऑडर कंदसि ॿिया